डिजाइनवला कपड़ा हमरा बहुत पसन्द छै हमरा बहुत सओख छै डिजाइन सीखयके आओर फूल बनाबयके आओर डिजाइनवला कपड़ा बनाबयके आओर डिजाइन सीखयके बहुत सओख छै जे डिजाइन नहि होइ छै उ डिजाइन बनाबयके कोशिश करय छियै आओर कोशिश करयसँ जरूर कामयाब होइ छै डिजाइन सबके सीखना चाही डिजाइनवला कपड़ा बहुत बढ़िआँ लगय छै डिजाइन बनायके डिजाइनवला कपड़ा बनायके पीन्हना चाही जे जे हर स्टाइलमे होइ छै बहुत स्टाइलमे डिजाइन बनय छै हम बहुत कोशिश करय छियै हर स्टाइलके डिजाइन बनायके आओर दोसरोके भी डिजाइन बनाबय लेल बताबय छियै ई स्टाइलमे बनाबऽ बहुत बढ़िआँ लगय छै आओर डिजाइनवला कपड़ा कुर्ती आओर सूट आओर ब्लाउज डिजाइनवला बहुत पसन्द आबय छै हर लेडीजके सिम्पलसँ बढ़िआँ डिजाइनवला कपड़ा लगय छै डिजाइनमे बहुत मेहनत लगय छै डिजाइनवला सबके पसन्द आबय छै घरमे भी आओर बाहरमे भी डिजाइनवला मे बहुत परेशानी होइ छै बहुत मेहनत लगय छै सबके बताबय छियै दस गो लेडीज डिजाइन सीखय छियै आओर जे सीख जाइ छै उहो बताबय छै ई डिजाइन बनाबय लए एना बनाबय लै डिजाइनवला कपड़ा सब पेन्ह सबके बढ़िआँ लगय छै आओर सिम्पल बहुत कम पीन्हय छै सब डिजाइन माँगय छै सब डिजाइनवला कपड़ा पेन्हतय सबके बढ़िआँ लगय छै आओर सब जानय छै डिजाइनमे आओर सिम्पलमे बहुत फर्क छै डिजाइन सबके पसन्द आबय छै आओर हमरा बहुत सओख छै डिजाइन बनबय डिजाइनवला कपड़ा बनाबयके या फूल बनाबयके या साड़ीमे डिजाइन लगाबयके सब स्टाइलमे कपड़ा बनाबयके सब बुनाइ करयके आओर मूँगा लगाबयके सबके पसन्द आबय छै डिजाइनवला ब्लाउज आओर सूट भी आओर कुर्ती भी आओर प्लाजो भी आजकल बहुत चललै हइ डिजाइनवला सबके पसन्द आबय छै डिजाइनवला कपड़ा सूट कुर्ती प्लाजो और डिजाइन सीखयमे बहुत परेशानी होइ छै आओर डिजाइन सीखाबयमे भी परेशानी होइ छै आओर कहीं जाइ छियै जे डिजाइन होइ छै ओकरो बताय दै छियै ई डिजाइन एना बनाबऽ ई देखयमे बढ़िआँ लगय छै पीन्हयमे बढ़िआँ लगय छै आओर दोसरोके भी बताबय छियै पड़ोसीओमे भी बनायके भी दै छियै आओर अभी बनायल नहि होइ छै सीखय छियै कोशिश करय छियै कोशिश करय छियै जरूर कामयाब हेबय सीखबय मेहनत बहुत लगय छै डिजाइनवला बनबयमे आओर सीखयमे कोशिश करय छियै सीख जेबय तब बनेबय दोसरोके बतेबय आओर ब्लाउजमे भी मूँगा भी लगाबयमे पड़य डिजाइनवला बनबयमे मूँगा लगबयमे बहुत सओख छै डिजाइनवला कपड़ा बनायके पीन्हयके आओर दोसरोके दएके सबके बताबय छियै बतबय छियै ई डिजाइन बनबऽ आओर हमहुँ बनाबय छियै सीखय छियै घरसँ बहुत दूर जाय पड़य छै डिजाइन सीखय लए कोनो सुविधा नहि छै दस गो लेडीज सीयै जाइ छै सीखय लए अभी आओर सीखय छियै आओर बाकी छै जे सीख जाइ छै दोसरोके बताय सकय बतबयके छै ई डिजाइन बनबऽ एना बढ़िआँ होइ छै ई चलय छै सबके डिजाइन पसन्द आबय छै आओर हमरा बहुत सओख छै डिजाइनमे डिजाइनवला कपड़ा बनबयके आओर बहुत परेशानी होइ छै दोसरा जगह जाइके सीखैत छियै आओर सीखैत छियै ओकर बाद बनाबय छियै डिजाइनवला कपड़ा बहुत बढ़िआँ लगय छै पीन्हयमे सिम्पल कोइ नहि पकड़य छै जल्दी डिजाइनवला कपड़ा सब पकड़य छै सब माँगय छै ई लएके कोशिश करय छियै डिजाइन बनाबयके हर स्टाइलमे बनाबयके सब डिजाइन माँगय छै ई लएके कोशिश करय छियै डिजाइन बनबयके फ्रॉक बनबयके आओर कुर्ती बनबयके आओर फ्रॉको सीखय छियै डिजाइनवला बनबयके आओर साड़ी भी डिजाइनवला बनबयके मुँगा आओर लगाबय छै डिजाइनवला ई सब सब सीखय छियै ईसब सीखयमे बहुत बढ़िआँ लगय छै बहुत खुशी मिलय छै डिजाइनवला कपड़ा बनबयमे सबके पसन्द आबय छै घरमे भी डिजाइनवला पसन्द आबय छै आओर हमरो पसन्द आबय छै आओर बाहरमे भी पसन्द आबय छै डिजाइनवला कपड़ा बनबयमे आओर डिजाइनवला कपड़ा पीन्हयमे बहुत बढ़िआँ लगय छै सबके पसन्द होइ छै डिजाइन सबके पसन्द छै सब कोशिश करय छै सब महिला सब सीखय छै डिजाइन बनाबय लए आओर हमहुँ सीखय छी डिजाइन बनाबय लए डिजाइनवला कपड़ा सबके पसन्द होइ छै सब जानय छै डिजाइनवला कपड़ा बढ़िआँ लगय छै पीन्हैयमे भी बढ़िआँ लगय छै आओर देखयमे भी बढ़िआँ लगय छै सब महिला सब कोशिश करय छियै कोशिश करयमे जरूर कामयाबी होइ छै डिजाइनवला कपड़ा बनबयमे देखय भी बढ़िआँ लगय छै पीन्हयमे बढ़िआँ लगय छै आओर डिजाइन देखैयोमे बढ़िआँ लगय छै आओर बिक्री बेसी होइ छै डिजाइनके सब देख पीन्हय सीखके तब बनायके पीन्हबय पीनहय छियै डिजाइनवला सीखय छियै हर स्टाइलके कपड़ा बनबैत छियै बनबय लए सीखय छियै बहुत दूर जाइ पड़य छै सीखय लए कोनो रोजगार नहि छै जाइवला कोनो अथी सुविधा नहि छै हमरा अरके जाइवला फिर भी अपना परेशानीसँ जाइ पड़य छै सीखय लए सीखके तब दोसरोके बतबयके कोशिशमे छियै सीख जेबय दोसरोके बतेबय दोसरोके कहबय एना बनबय लए ई स्टाइल बनबय लए ई स्टाइल बहुत चलय छै बहुत पसन्द छै सब सबके पसन्द अयतय सब सिम्पल आब कोइ नहि माँगय छै के माँगय छै सब डिजाइनवला खोजय छै डिजाइनवला बनबयमे बहुत परेशानी होइ छै बहुत मेहनत लगय छै सबके सब गोटा सीखय छियै सीख जेबय तब सबके बनाय बनायके देबय सब पीन्हतय सब सिलाइओ सीखा देबय सब सिलाइओ सीखतय सब डिजाइन बनेतय डिजाइन बनाके पीन्हतय